गेलेनाया गेलेनाया मानसिफोरनि मोजां आरो गाहामथियारि बल गेलेनानै मानसिफ्रा देहायारि सिथ्रं बिदिनो देहाखौ गोरा राफोद लाखिनो हायो आरो मेलेमारि बिनोदि बा बल बा बल जोनो थाखाय मेलेम बा मेगन बायदिसिनाया मोजां जानांगौ आरो फरमफ्रा मोजां जानांगौ आरोना मेलेमारिया जेनेबा मानोना खारनांगौबो जोनांगौबो आरो बल सोनो थाखाय मेगनबो थिग जानांगोन बायदिसिना बुसथु गेम गेलेयो सब बुसथुावनो थिग जानांगोन आरो ना ब्रेन माथा बायदि मेलेम बायदिसिना मेगन आथिं बायदिया थिग जानांगोन आरोना मानोना बल जोनो थाखाय मानि खारनोबो नांगोन मेगनजोंबो नायनांगोन मेलेमजोंबो साननांगोन बलखौ बोरै जोबा हाबगोन बायदिसिना साननांगोन आरो बेनि थाखाय बिहोमा होयो आरो ना बल जोनायाव बल जोनाय खेला बायदिसिनायाव बल जोनानै मानसिया फिटनेस मोजां मोनो देहायाबो राफोद मोनो बायदिसिना आरो मानसिफ्राबो बुहुथ नाम खामायबाय बुहुथ नाम खामायगासिनो हरिचरन बायदिसिना मोना दुरगा बर' मोनाबो हारिनि थाखाय मोजां जौगा होदों हारिखौ आरो खेला दुला गेलेनानै बेसेरो सानसे समाव मानसि जाहैनो हायो फुटबल गेलेनानैबो बिनिखायनो मोजां गेलेनांगौ बल आरिखौ बलखौ बिनिखायनो मेलेमारि आरो देहायाबो स्थ्रं थायो बल जोनो थाखाय साननांगौ बोरै जोबा हाबगोन बेनो आरो मेलेमनि बिहोमाया बिनिखायनो बे थानांगौ आरो आंनि बुंनाया